جس پروڈكٹ كے بارے میں میں اپنا نیگیٹو فیڈ بیک دینا چاہتا ہوں وہ ہے كیمرہ كچھ دن پہلے مجھے ایک كیمرے كی ضرورت تھی تو میں نے اپنے دوستوں سے مشورہ لیا مجھے ایک كیمرہ لینا ہے كہاں سے لوں تو میرے دوستوں نے مجھے مشورہ دیا كہ آن لائن فلیپ كارٹ سے منگوا لو میں نے فلیپ كارٹ پر سرچ كیا دیكھا اور بہت غور و فكر كے بعد میں نے ایک سونی كا ڈی ایس ایل آر كیمرہ منگوا لیا جب وہ كیمرہ مجھے ملا تو كچھ دن تک تو بہت اچھا چلا اس كی اس كا بیٹری بیک اپ بہت اچھا تھا اس سے فوٹو اچھے كلک ہوتے تھے لیكن كچھ دن بعد وہ كیمرہ خراب ہو گیا اس كا بیٹری بیک اپ بہت كم ہو گیا اور اسی طرح جب فوٹو كلک كرتے تھے تو بہت زیادہ بلر آتا تھا میں نے اس كو ایک دو بار كیمرہ مین كو دكھا كر ریپیئر كرانے كی كوشش كی لیكن وہ پہلے كی طرح نہ بن سكا یہ جو كیمرہ میں نے سونی كا فلیپ كارٹ سے منگوایا تھا اس كے ساتھ میرا تجربہ اچھا نہیں رہا تو میں اپنے دوستوں كو بھی مشورہ دوں گا كہ وہ سونی كا كیمرہ نہ لیں اور جب بھی كوئی بھی كیمرہ لینا ہو تو دوكان پہ جا كر اچھی طرح دیكھ كر كیمرہ خریدیں